नमस्ते हाँ हाँ है हमारी यह हमारी है दरौली में दरौली में थाने से पहले हाँ पूरा फ़र्नीचर बेड कुर्सी मेज़ चौकी जो भी आप चाहेंगे वह हर सामान मिल जाएगा पहले आप आएंगे तब जब आप आप आर्डर देंगे तो उसमें ऑर्डर में आपको थोड़ा बहुत कुछ बयाने के रूप में जमा करना पड़ेगा जब बयाना जमा कर दोगे तुम जैसी चीज़ चाहोगी उस हिसाब से तुम्हारा सब बन जाएगा जो भी चीज़ चाहो कुर्सी हाँ कन्सेशन तुम जब आओगे तो तुमको हज़ार दो हज़ार रुपये कन्सेशन हो जाएगा हाँ सब सब चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं बनती है सर लेकिन हमारे यहाँ बस एक है की हम हमारे यहाँ सब काम जो है आर्डर हमको मिलता है वहीं हम पहले करवाते हैं दुकान क़रीब हमारे यहाँ ग्यारह बजे खुलती है हमारा मिस्त्री ग्यारह बजे आता है ऐसे दुकान तो दुकान तो हम खोल देते हैं जल्दी ही नौ बजे लेकिन जब कारीगर आता है तभी उसी उसी के सामने बात होती है हैं उसकी सामने जब बात होयगी तब वह बताएगा तो हम कहेंगे यह हमारे आपस के आदमी हैं इसमें इसमें आप अपनी अपनी मज़दूरी में कुछ कम ले लो कुछ हम अपनी लागत में कम करेंगे भाई आपस में थोड़ा बहुत तो यह करना ही पड़ता है तो ई वजह से कोई दिक़्क़त नहीं हुई जो भी चीज़ लकड़ी में आप चाहोगे वह वह वह तुमको सब चीज़ मिल जाएगी लेकिन हमारे यहाँ जो भी बनती है जैसा ऑर्डर दे के बनवाओगे तो उसमें लकड़ी बढ़िया नीम की लगेगी और वैसे पेशे वाले सब ढंग की लकड़ी लगा लुगु के कर रहा मतलब बेच देगा जब तुम मज़बूत चीज़ बनबहैयो तो उसका ओही हिसाब से रेट होई शाम के अहियें शाम के अहियें वएह क़रीब साढ़े सात आठ बजे तक बंद कै देई हाँ आठ आठ बजे बंद होई क्योंकि मिस्त्री लोग तो सात बजे भाग जाते हैं लेकिन हम हम घंटा खार रुकित है आ ओयके बाद हमहु बंद कै दी हाँ हाँ तो ठीक बारह बजे आ जाओ तो आपको क्या क्या चीज़ लेनी है

ठीक ठीक तो बन जाएंगे सब बढ़िया अभी आ जाओ तो बढ़िया अभी अभी जल्दी बढ़िया काच्चा नीम कटबाइ है वह चीर के नमस्ते नमस्ते